आंथ' दा सासे सिथुदेन्थ हिसाबै बे फाइब सेमाव फरायो आंथ' कलेजाव फरायो बे फाइब सेमाव ओह इख'न'मिक्स मेजर लादों बिदिनो क्लास जाबा क्लासाव फैयो ओमफ्राय क्लासाथ' बिदिनो एखनब्ला मोनसे एखनब्ला मोननै बिदिल' जायो फुंनिफ्राय

ओमफ्राय क्लासाव फैबाथाय एख घन्टानि क्लास लाबाय मोनसे बेनि उनाव बिदिनो एख घन्टासो दुइ गन्थासो गेब थाबाय थाथ'बाय बेनिफ्राय लाबाय दुइथाफोरनिखौथ' लाखाया ओरैनो मोनसे मोननै लानानै थांफिनबाय आरो न'आव थांफिननानै बिदिनो हास्लाबला आंनि इसे गारि थाव सोनो मानो थाखै दखान दङ दखानाव थाबाय दसे सारिथा फोरनिफ्राय फासथा फोरनिफ्राय दखानाव थानानै इसे गरसे गरनै मोनो बिदिनो फासस' हाजार फन्द्रस' दुइ हाजार बेफोरजोंनो इसे माबा मोनसे बेब'स्था खालामला बायो आङो गाननाय जोमनाय बायो ओमफ्राय थाव सोयो ओमफ्राय अनलाइन फ्राव इसे माबा माबि सफिं खालामो ओमफ्राय एदमिसन जेब्ला एदमिसनाव गारबाय फैसा ओमफ्राय ओमफ्राय बागैफोर माबाफ्राव ओह इसे बेरायनायफ्राव बाहायबाय ओमफ्राय इसे सेबिं खालामबाय बिदिनो आरो आरो ओमफ्राय न'फ्रावथ' बियो आफा मोना फैसाफोरखौबो इसे बियो बिनाया खिन्थु समाव हरनो हाया आङो मालाबा एखस' दुइस' बेदर जानो बियो दा आंनि साननाया बेनोल'मोन बिए फार्स सेम फरायनानै दाथ' रानिं नालाय बिए फास खालामनानै माखासे बिदिनो एसबीआईनि बेंकफोरनि ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिसा जबनि एफ्लाइ फैला बायो अनलाइनफ्राव मबाइलफ्राव बे माबा बद' जब मोनहा होला बायो बेफोरखौ नायनानै एफ्लाइ खालामनो सानो आङो खिन्थु दा बिए फासबो जायाखै बिए फास जाबासो मोजां जासिगोन माबाफ्राबो मोजां गैया नालाय मा होनो बे बिए फास नङाब्ला खमफोरनि बिदिनो फौजिफोरनि फौजिफोरखौ गोसो गैखाया आङो लानो बायो आं फौजिखौ बिदिनो देनां उनाव बिए फास जाला एफ्लाइ खालामला बायसै जबफोर फिसा फिसा मोनो खोमा थारथि थावजेन फरथि थावजेनसो मानलि मोननाय बेफोरखौ एफ्लाय खालामला बायसै मोनबाय बायोब्ला बिदिनो मोजां जागोन खारबो बायनो हागोन आं न'बो लुनो हागोन आराम थानदा हिन्जावखौ लानानै संसार जानो हागोन गोसोबायदि आराम फिसा फिसौ खांनानै बिदि सानदोंमोन आरो नायसै मा जायो समनि फाख'नाव माबाफोर जायोना जाया साननायफ्रा जाफुंगोनना जाफुङा इसे गावखौनो गाव खियार लासै फरायनोसै गोसो होनोसै जाहाथे मोजां जायो लाइफआलाय बिदिनोसै समाव बरिं मोननाय समाव इन्थारेस मोननाय सानफ्रामबो सिथादि खालामनोसै खुइसनफोरखौ इसे फ्रेफियार खालामला बायनोसै अनलाइनफ्राव नायला बायसै मबाइलफ्राव मोजां जाला जाबाय जायखि जाया गोसो होला बायसै मोजां फरायनो नाजासै क्लासफ्राव एथेन्ट जानोसै क्लासाव नथ्स होनायफोरखौ आरो बेफोरजोंबो माबा मोनसे जायाबा बे एसबीआईखौनो होनानै जानांसिगोन बायदि मोनबाय आं एसबीआईआवबोथ' फैयो मानलि थारथि थावजेन फरथि थावजेन एखावन खुलिनो हाबानो फासस' दुइस' थिनस' हाजार दुइ हाजार थिन हाजार मोनला बायो